खिलाड़ी खिलाड़ी हमारे बैटमिन्टस सानिया मिर्जा बहुत अच्छी खेलती थी वो और बैटमिन्टन में वो विख्यात थी

अच्छे अच्छे जगह जाती थी खेलने बैटमिन्टस अब भी वो अब भी खेलते हैं वो खेलने में कई जगहों जिलें में जाती थी गेम में शहरों में खेलते खेलते उसका बहुत नाम हो गया बहुत अच्छी खिलाड़ी थी वो बैटमिंट बैटमिंटन में देगो ऐसे खिलाड़ी बने रहे बरकरार को अच्छी बात रहे ऐसे बारी बारी से आते रहें बैटमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा के जैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन की है वो अच्छा खेलती है